تٹرین ایک آمد و رفت کا ایک ذریعہ ہے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر اس کا استعمال ہوتا ہے جی میں نے ابھی لاسٹ میں احمد آباد کا سفر کیا جو بہت ہی کافی اچھا اور دلکش رہا